आमच्या गोवोरमेंट हॉस्पिटलांनी आतां पेशंट खूब जाल्या भायलो लोक जास्त जाला घांटियां जास्त जाल्या पेशंट जास्त जाता म्हटल्यार मागीर ते नर्सी पेशंटाचेर बेजारता तांकां मागीर ते पेशंट ती बेजारतगू मागीर पेशंट आनीक बेजारता तांचेर तापता बिपता तांकां मागीर तें हें जाता फील जाता नंतर आनी पेशंट जास्त आसा आनी डॉक्टर कमी आसा तांचे सारके टायम नासता तेंचो गोवोरमेंटाचो सारक्या टायमार येयना ते आनी अशे हॉस्पिटलां सुद्दां आतां खंयच्या खंयी गांठयांक लागोन सगलीं बुरशेपणां करून दवरता करून हॉस्पिटलान नंतर नर्सी आसा त्यो किदें पेशंटाक पळयता ना पळयता सारके टायमार पयना ती मात सुद्दां केयर घेयना पेशंटां पेशंट खूब जाल्या तरी हॉस्पिटल सुद्दां सारकें निवळ उरना आनी पेशंटाची केरूच घेयना ती जास्त लोक जाला जाला आसता आसतना सारकी टायमारूय नासता ती तांकां नायटी करच्यो पडटा परत डे येवच्यो पडटा शिफ्टी आसता तांच्यो फॅमिली आसता ताका लागून तांकां मागीर त्रास जाता आनी तांचे पेशंट पळोवन आनीक तीं बेजारता आनी लास्ट तांचे कडेन जाय पेशंट जास्त सिरीयस आसत जाल्या मागी ती प्रायवेट हॉस्पिटलान धाडटा तांचे कडेन तें जायना आनी तांचे सारकें गोवोरमेंट हॉस्पिटलांनी सारके मशिनरी सुद्दां नासता सारकी हांवें हांवें मागीर गेल्यार आज यो फाल्या यो करता पेशंटांक त्रास करता आठ आठ दिसांनी जाल्यार म्हयन्यान मागीर यो पावटींत घालूंक लायता परत परत येवं नाका अशें हें करता आतां आयज किद्याक येयलें मागीर येया अशी करता कॅअर नासता तांकां पेशंटांचें ताका लागून आतां लोक कितें आतां जास्त प्रायवेटानूच वयता प्रायवेटान पयशे जास्त पडो पूण तांचें डॉक्टरांचें सारकें ट्रिटमेंट जाय बरो आसता सिस्टरी सारक्यो पळयता सारकें तांकां टायम टू टायम वखद दिता सारकें कॅअर घेता मागीर अशें टायम टू टायम इंजेक्शन सगळें टॅबलेट्स हें तें तें बरें हें करता तीं ताचें दोतोरांचें मशिनरी बी ह्यो त्यो सगल्यो सारक्यो आसता प्रायवेट हॉस्पिटलांनी ते ट्रिटमेंट सुद्दां बरे घेता